समाज खे जेको आहे टेक्नोलॉजी जी मदद खां जेको आहे ॾाढी सहुलत बि थी वई आहे त हाणे सहुलतुनि जी अगरि ॻाल्हि कयूं त जीअं असांखे किथे वञिणो आहे त अगरि वञिणो आहे त अॼुकल्ह गूगल मैप्स जो जेको आहे यूटिलिटी हूंदी आहे त हुन सां असांखे कीअं हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि किथे बि अगरि वञिणो आहे त हुन में हीउ बि ॾेखाईंदो आहे की अगरि तव्हां पंधु वञिणो अथव या जेको आहे अगरि बस सां वञिणो आहे बाइक सां वञिणो आहे त केतिरो वक़्तु लॻंदो ऐं गॾ ई गॾ अगरि वञूं था त हुन में केतिरो ट्रैफ़िक आहे अॻिते किथे किथे ट्रैफ़िक आहे त अगरि हुन ट्रैफ़िक खे बि तव्हांखे ॾिसिणो आहे त हू बि ख़बरु पहिजी वेंदी जंहिंजे करे असां ॿियो रस्तो खणी जेको आहे अॻिते वधी था सघूं हिन सां गॾु जेको आहे ऑनलाइन हाणे ऑन बैंकिंग जी बि शेवाऊं जेका आहिनि मटिजी वियूं आहिनि सॼो कमु हाणे ऑनलाइन थी वियो आहे पहिरों ई थींदो हुओ की कोई बि ॾींहुं मोकल हूंदो हुओ त बैंक बंदि हूंदा हा पर हाणे जॾहिं इंटरनेट अची वियो आहे ऑनलाइन बैंकिंग अची वई आहे सुठा नेटवर्क फ़ोर जी ऐं फ़ाइव जी नेटवर्क असांखे जेका आहिनि जुदा जुदा सर्विस प्रोवाइडर जीअं जियो आहे एयरटेल आहे हन त बी एस एन एल आहे त हिननि जा अगरि असांखे जुदा जुदा सर्विसिस अची विया आहिनि त असां सहुलाईअ सां इंटरनेट करे था सघूं हिन सां गॾु जेको आहे अॼुकल्ह ऑनलाइन क्लासिस जो बि जेको आहे कोविड खां पोइ चलन हद खां वधीक थी वियो आहे त हीअ सभु टेक्नोलॉजी इहे न आहिनि छो लाइ ज़रूरी कोन्हे की अगरि कंहिंखें बि पढ़िणो आहे त हू स्कूल वञी पढ़े हाणे ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशन्स आहिनि ऑनलाइन कोर्सिस एतिरा थी विया आहिनि की जेको आहे माण्हू सहुलाईअ सां पंहिंजे घर में पंहिंजे सहुलत सां जेको आहे हू पढ़ी थो सघे हिन सां गॾु जेको आहे फ़्रीलांसिंग जो कम बि जेको आहे टेक्नोलॉजी जी मदद सां सहुलाईअ सां थी वियो आहे जीअं घणो करे पी पहिरो छा थींदो हुओ की अगरि तव्हांखे कोई बि कमु करिणो आहे त तव्हां पहिरों ऑफ़िस हमेशा वेंदा हुआ पर अॼुकल्ह जेको आहे या त फ़्रीलांसिंग आहे या वर्क फ़्रॉम होम हीउ ॿ तरीक़ा आहिनि जंहिंसां तव्हां घरु वेठो जेके आहे सहुलाईअ सां कमाई करे था सघो फ़्रीलांसिंग में ई हूंदो आहे की जंहिंखां पंहिंजो कमु कराइणो हूंदो आहे हू पंहिंजा प्रोजेक्ट्स विझंदा आहिनि ऐं ऐं जेका बि माण्हू आहिनि जंहिंखें लॻंदो आहे की हू हुन प्रोजेक्ट खे ठाहे था वठनि या हुन कम खे जेको आहे सहुलाईअ सां करे वठनि था कंप्यूटर ते त हू कमु खणंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ हू करे ॾींदा आहिनि त ऑनलाइन ई कम खयो वेंदो आहे ऑनलाइन ई हुन खो हुननि खे पूरो करे ॾिनो वेंदो आहे ऐं गॾ ई गॾ ऑनलाइन पेमेंट बि थींदी आहे त हा टेक्नोलॉजी सां अॼु जेको आहे घणेईं शयूं असां लाइ सुठियूं थी वियूं आहिनि पर गॾ ई गॾ असां हीउ बि था ॾिसूं की हर माण्हू जेको आहे मोबाइल में वधीक खुटियो पियो आहे ऐं पाण में ॻाल्हाए नथो त पर उहो ई आहे न की जेको माण्हू सही तरीक़े सां हुन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु कंदो त पोइ जेको आहे हुन सां असांखे हमेशा फ़ाइदो ई मिलंदो